शादी समारोह जैसे मैं किसी बड़े किसी चीज़ की बात करूँ या बड़े किसी कार्यक्रम की बात करूँ तो उसके अंदर पानी की व्यवस्था होती है वो एक हमारे यहाँ पर टैंकरों से की जाती है जो पानी के बड़े बड़े टेंकर होते हैं वो लगाते हैं वो भी नहीं होता तो जो फ़िल्टर वाला प्लांट होता है से वहाँ बड़े बड़े कैन भर के लेकर आते हैं उनको र एक साइड में रखा जाता है टेबल के ऊपर लगा के जिससे कि जो भी शादी के अंदर आता है कोई भी आता है वो पानी पीता है जिससे पानी भी वेस्ट भी नहीं होता और पानी कम मात्रा में बचता है जिससे हम पानी ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करते और जो पानी की मात्रा है वो अच्छे से रखते हैं की आगे जाकर कुछ लोगों को दिक्कत नहीं आए और न ज़्यादा गीला हो इस तरीके से हम उस पानी को रखते हैं ओर ऐसे पानी की मात्रा को भी पूरी करते हैं